گوگل جو ہے گوگل میپ پر جو ہے راستہ چلنے میں آسانی ہوتا ہے اور میں کافی سہولت ہوتا ہے اگر ہمیں کسی جگہ جانا ہوتا ہے تو گوگل میپ پر جو ہے اپنا سیٹ کر دیتے ہیں ایریا اور جو ہے وہاں تک پہنچنے میں ہم کو سہولت ہوتا ہے اور جو ہے کبھی کبھی دقت بھی آتا ہے کہ ہم وہاں نہیں پہنچ پاتے اس کے لیے ہم اپنے ہم اپنے دماغ کو بھی استعمال کریں اور صحیح راستہ چنیں اور جس میں ہمیں سہولت نظر آئے اسی اعتبار سے جب گوگل سے چلیں گے گوگل سے چلنے میں آسانی ہوتا ہے راستہ منزل پہنچنا ہر ایک کے لیے آسان ہو جاتا ہے اسی لیے گوگل کا بھی استعمال کیے اکثر جو ہے گوگل صحیح صحیح بتاتا ہے صحیح ایریا بتاتا ہے اس میں چلنے میں سہولت ہوتا ہے اگر کہیں جانا ہو تو گوگل کے اندر میپ میپ میں اپنا سیٹ کر دیں راستہ یا نقشہ تو اس کے بنیاد پہ وہاں پہنچنا آسان ہو جاتا ہے اسی لیے اپنے دماغ کے اعتبار سے بھی راستہ کا چلنے کا پریاس کریں گوگل کے اعتبار سے بھی اپنے حساب سے بھی جیسے ہم کو سہولت ہو اس کے اعتبار سے بھی ہیں دونوں اعتبار سے اپنے دماغ کے اعتبار سے گوگل کے اعتبار سے راستہ کو صحیح راستہ چنیں اور جس سے ہم چل سکے آسانی سے منزل پر پہنچ سکے اس کے اعتبار سے بھی ضروری ہے اسی لیے گوگل کا استعمال بھی کرے اپنے دماغ کا استعمال بھی کرے جس سے ہمیں منزل پہ جانے میں سہولت ہو اور جو ہے راستہ چلنے میں سہولت ہو اور جو ہے کبھی دقت آ جاتی ہے